پہلے اور اب کے سمے میں بہت بہت بہت فرق آیا ہے کیونکہ پہلے جو تھے تو گاڑی وغیرہ نہیں تھی نہ موٹر سائیکل تھا اور نہ ہی ٹرین تھا اور نہ ہی نہ ہی کوئی گاڑی تھی جیسے آپ کے زمانے میں بائک ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں ہے اور ٹرین بھی بہت ساری ہے پہلے زمانے میں انسان ٹم ٹم سے جاتا تھا بیل گاڑی سے جاتا تھا اور پیدل بھی جاتے تھے اور بہت پہلے تو پیدل ہی پیدل جاتے تھے جن میں پیر میں بہت سارا چوٹ لگ جاتا تھا زخم ہو جاتا تھا کچی روڈ رہتی تھی جس میں انسان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہیں جانے کے لیے تو مہینوں لگ جاتا تھا لیکن آج کل انسان دو گھنٹے تین گھنٹے یا بارہ گھنٹے میں سفر کر لیتے ہیں پہلے کے زمانے میں کچھ بھی مطلب بہت پریشانیاں ہوتا تھا دور جانے کے لیے ایک تار وغیرہ بھی رہتا تھا پہنچانا رہتا تھا تو بھی بہت پریشانی ہوتی تھی ایک دو دن لگ ہی جاتا تھا لیکن اب تو ترنت ہی پہنچ جاتا پہنچ جاتا ہے اور اب پہلے سے لے کے اب تک میں بہت بہت بدلاؤ ہوا ہے اور اور بہت فائدہ بھی ہوا ہے اور اور کوئی بھی چیز انسان کو جلدی پتہ بھی چل جاتا ہے اور روٹ بھی اچھا ہے سڑک بھی اچھا ہے ہر چیز بان کا اور انسان کو پریشانیاں بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ آسانی سے جا سکتے ہیں آ جا سکتے ہیں کہیں بھی اور پہلے کے زمانے میں تو بہت مشکلات ہوتی تھیں آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی تھی ان انسانوں کو اور ان کو پیدل بھی جانا پڑتا تھا